जीअं त मां सुबुह शह बजे उथंदी आहियां सुबुह उथण सां पाणी ईंदो आहे नवे बजे नवे बजे पाणी भरे फ्रेश थी करे चांहि पीअंदा आहियूं चांहि पी करे तंहिंखां पोइ नाश्ते तयारी कंदी आहियां तंहिंखां पोइ इन्हनि खे उथारींदी आहियां ए उथंदा आहिनि जेसि तईं थोरो फ्रेश थींदा आहिनि तेसि तईं मां नाश्तो वठि कुटि करे नाश्तो तयार कंदी आहियां ऐं नाश्तो खाई नवे बजे निकिरींदा आहिनि मां नाश्तो खाईंदी आहियां हे बि खाई निकिरी वेंदा आहिनि तंहिंखां पोइ मां बीपीअ गोली फक़िंदी आहियां थोरो पोइ पंहिंजे कमकारु खे वरी लॻी वेंदी आहियां पोए मां वरी थोरो रेस्ट करे मंझंदि जी तयारी कंदी आहियां मंझंदि जो रसोई हिकु बजे अची वेंदा आहिनि तेसि तईं मां थोरी वठि कुटि करे मंझंदि जी रसोई ठाहींदी आहियां हिकु बजे जीअं ईंदा आहिनि गॾु जी रोटी खाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ ॿ कलाक आराम कंदी आहियां आराम करे तंहिंखां पोइ चईं बजे उथंदी आहियां चईं बजे उथी करे चांहि पीए ठाहींदी आहियां तंहिंखां पोइ ॿई गॾु जी चांहि पीअंदा आहियूं हे दुकानु ते हली वेंदा आहिनि मां सत्संग जो टाइम थींदो आहे त सत्संग ते वेंदी आहियां सत्संग ओ टाइम छह खां साढी छह हूंदो आहे तंहिंखां पोइ सत्संग ता सत्संग ते वञी करे उते थोरो सत्संग ॿुधंदा आहियूं थोरो दीदीअ जे नस खे ज्ञान ॿुधाईंदा आहिनि सुठो सुठो पॉइंट्स ॿुधाईंदा आहिनि सत्संग जीअंं पूरो थींदो आहे असां थोरो मार्केट वेंदा आहियूं थोरो उधो कुटो खपंदो आहे उहो वठी ईंदा आहियूं थोरो गार्डन हली वेंदा आहियूं थोरो गार्डन में वेंदा आहियूं उते योगा वोगा थींदी आहे उहे योगा बि कंदा आहियूं थोरा योगा करे पोइ घर जंहिंमहिल मोटिंदा आहियूं त अची करे पंहिंजे वरी राति जी तयारी कंदा आहियूं रोटीअ जी रोटीअ जी तयारी कंदी आहियां त तंहिंखां पोइ हे नवे बजे अची वेंदा आहिनि राति जो नवे बजे जीअं ईंदा आहिनि तीअं रसोई मुंहिंजी तयार हूंदी आहे रसोई गॾु जी खाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ थोरा सीरियल ॾिसा थोरो माचो थोरो पाण में ॻाल्हाईंदा आहियूं तंहिंखां पोइ टीवी ॾिसी करे थोरो वांधा थींदा आहियूं त पोइ वरी मां राति जो यारहें खनि खीर खणणु वेंदी आहियूं गरमु कया ठाहियां हंधि कढा तंहिंखां पोइ ईअं सुठो टाइम थी वेंदो आहे ऐं राति जे सुम्हण जी तयारी हूंदी आहे